ہمارے علاقے میں مختلف طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کہ کرکٹ فٹ بال والی بال ہاکی اور بھی بہت سارے کھیل ہیں جو علاقے میں کھیلے جاتے ہیں لیکن جس کھیل کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور جس کھیل میں لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوتے ہیں اور کھیلنا پسند کرتے ہیں وہ ہے کرکٹ کرکٹ کو لوگ بہت زیادہ کھیلتے ہیں دل چسپی کے ساتھ دیکھنے بھی آتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں اور ریاست میں بھی اسی کھیل پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس کھیل کے لیے جگہ جگہ پر کھیل کا انتظام بھی کیا جاتا ہے کھیل بھی حکومت کر طرف سے بھی منعقد کرائے جاتے ہیں علاقے کے لوگوں کی طرف سے بھی منعقد کرائے جاتے ہیں اس میں انعامات بھی رکھے جاتے ہیں اور جیتنے والی ٹیم کو زیادہ سے زیادہ انعامات بھی دیے جاتے ہیں اور یہی کھیل ہمارے ریاست میں بھی زیادہ مشہور ہے ریاست میں جو کھیل ہوتے ہیں وہی کھیل ہمارے علاقے میں بھی ہوتے ہیں ریاست میں کوئی الگ اور مختلف کھیل نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہی کھیل ہوتے ہیں جو ہمارے علاقے میں کھیلے جاتے ہیں بس ریاست میں بڑے پیمانے پر کھیلے جاتے ہیں کبھی کبھار ہمارے علاقے کی ٹیم بھی ریاست کے لیول پر یعنی اتّر پردیش میں بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلتی ہے اور فاتح بھی ہوتی ہے